हिन्दी हमारी मातृभाषा है और इस को प्रमोट करने के अभी देखा जाए तो इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिन्दी ने अपनी हर स्तर पर अपनी एक पहचान बना दी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिन्दी से प्रभावित है हिन्दी का उपयोग करते है हर जगह देखा जाए स्कूल कॉलेज जो नॉर्मली भाषा में भी आज कल लोग हिन्दी में बात करने लग गएं हैं हिन्दी एक ऐसी भाषा है सरल भाषा है जो हर जगह हर लेवल पर बोली जाती है और एक सम्मानजनक भाषा भी है और एक सरल भी है जिसे आसानी से समझा और बोला जा सकता है देश विदेशों में भी देखा जाे तो लोग हिन्दी भाषा का उपयोग करने लग गएं हैं जिन को अंग्रेज़ी का नहीं है इतना ज्ञान वो हिन्दी में बात चीत करते हैं और वहाँ पर भी उन को समझा जाता है अगर हिन्दी कोई हिन्दी बोलता है तो उस विदेशों में जा कर अगर कोई हिन्दी बोलता तो उस की पहचान एक भारतीय के रूप में होती है कि हाँ अगर ये हिन्दी बोल रहा है तो ये एक भारतीय है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है हिन्दी और जहाँ तक इस की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ऐसी चीज़ें बनी हैं लोग सोसल मीडिया के ज़रिए कुछ प्रतियोगितायों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिन्दी भाषा को अपना एक मूल भाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हिन्दी भाषा को और कई ऐसे मतलब हिन्दी पे ऐसी कई कहानियाँ बनी हैं ऐसी कई लोक गीत कहानियाँ कही गई हैं जिस से हिन्दी लगता है कि हिन्दी कुछ है हिन्दी की भाषा हमारे लिए कुछ मतलब एक मात्र भाषा वाक़ई में है और इस को साबित करने के लिए हर स्तर पर हर व्यक्ति हर लोग हर संस्थाएँ हर जो भी कार्यालय हैं वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं और हिन्दी वाक़ई में एक बहुत ही ख़ूबसूरत भाषा है आसानी से बोले और समझी जाने वाली और हिन्दी में एक अपनापन झलकता है एक समानता एक आदर झलकता है